गेहूँ का फसल उगाने के लिए हम लोग पहले उसका जुताई टक्टर से जुताई किया जाता है उसके बाद पानी उसमें डाला जाता है फ़िर टक्टर से दो बार जुताई किया जाता है उसके बाद तब बीज का छिड़काव किया जाता है और उसके बाद बीज का छिड़काव करते हैं फिर उसके बाद बीज जब उपज जा उग जाता है तो उसके बाद हम लोग पानी सींचते हैं फिर उसके बाद खाद यूरिया डाला जाता है और सिंचाई की जाती है यूरिया डाला जाता है बाय चांस कभी पानी वानी ज़्यादा बरस जाता है ठण्डा पर जाता है तो उस उसमें कीट लग जाते हैं तो कीट का हम लोग दावा छिड़काव करते हैं और छिड़काव किया जाता है तो उ फसल कीट सही हो गेहूँ फसल हो सही हो जाता है तो उसके बाद वह अच्छा उगता है फ़िर उसके बाद हम लोग काटते हैं काट कर घर लाते हैं त घर लाने के बाद उसको टेक्टर में उसको डाल कर उसको थ्रेसरिंग करवाते हैं उसके बाद दाना निकलता है तो घर में लाते हैं और एसे से फस्ल हमारी अच्छी होती है कीट लगने के कारण हमारी फसल अच्छी नहीं होती तो दाना अच्छे नहीं निकलते हैं इसलिए हम लोग कीट का दवा मार्केट से लाते हैं कीट दवा छिड़काव करते हैं तो कीट नहीं लगते और मौसम जैसे गेहूँ उहूँ में मौसम पानी उनी ज़्यादा हो जाती है तो पानी ज़्यादा पड़ने के कारण कीट लग जाते हैं इसलिए उसके बचाव के लिए हम लोग उसको दवा का छिड़काव करते हैं और उसे अच्छे से फसल उगाते हैं उगता है इसलिए हम लोग लाते हैं घर पर तो फिर उसको दांत दां दवांया जाता है और